हॅलो गोवा माइल्स न्हय हांवें काल सांच् सांजे वेळार तुमची कॅब बूक केल्ली आनी आतां खूब वेळ जालो हांव वाट पळयता आमची सगळीं फामीली तयार रावल्ली आसा आनी रेल्वें स्टेश स्टेशनाचेर पावपाक जवळ जवळ एक तास लागतलो आनी आजून तुमची कॅब पावल्ली ना म्हाका सांगूक शकतां कॅब कितल्या वेळान पावतली ती हांगा मातशें बेगीन सांगात न्ही